हंजी नमस्ते नमस्ते ते कोह्का मॉडल ऐ थुआढ़ा

अच्छा ओप्पो केह् ना केह् उस्सी ए ट्वंटी थ्री एह् यरो सर इस्सी लगी जाने दो त्रै दिन ते नुआढ़े सिस्टम नाढ़े स्क्रीन बगैर बी उड्डी दी ही नाढ़ी स्क्रीन बी उड्डी दी डिस्प्ले पोआनै पौनी इस्सी सर बड़ा बिज़ी श्ड्यूल चला दा ऐ ते कम्म बड़ा ऐ ते नुआढ़ी बजह् कन्नै थोह्ड़ा टाइम लग्गी गेआ में तुसें गी आक्खै दा जे दो दिनें दा टाइम लग्गी जाना द'ऊं दिनें अंदर ठीक करी ओड़गा पर सर होई निं पा दा यार बस थोह्ड़ा कल आइयै लेई सकदे तुस मेरे शा फोन बस में अज्ज उस्सी करी ओड़ना सैट्ट पैसे सर तुस सनाया हा में दो ज्हार स्क्रीन दा आई जाना ते बाकी देई ओड़ेओ पं'जी सौ तक्कर हां हां बस एह्दे बाकी बिच अगर नेईं अगर तुस फोन कोई चेंज करना होग्गा ना सर नुआढ़ा कम्म ऐ बड़ा इ'यां दिक्खेआ जा ते डिसप्ले बगैरा बी उड्डी दी ऐ ते इ'यां है ते फोन ठीक ऐ अगर तुसें फोन कोई नमां लैना ऐ ते नुआढ़े बदले अस देई सकदे अगर तुस उस्सी फोन गी आइयै चैक्क करी सकदे ठीक ऐ जिस टाइम तुसें दित्ता ओह् हा भज्जे दा जैदा टुट्टी दा डिसप्ले बगैरा नुआढ़ी टुट्टी दी ही सारी केह् आखदे कन्नै जाइयै कल लेइयै उत्थै ते होई जाना ते